नमस्ते नमस्ते और बताइए नमस्ते नमस्ते जी हाँ तो बताइए हमारे यहाँ ठीक है आप हम होलसेलर हैं हमारे यहाँ हर तरह का बीज मिलता है आप हमारे यहाँ से ले जाइए आओ अपना भी लाभ उठाइए साथ साथ उनका भी लाभ दीजिए उनको भी हमारे यहाँ गेहूँ के दो सौ उनतीस उनतीस सड़सठ बारह और इक्कीस और वह श्री राम और अन्य प्रकार की वराइटियाँ हैं और उस पर कि धान के ही तमाम तरह की वैरायटी हैं दामिनी है गंगा कावेरी है सुना है दामिनी है और अन्य प्रकार की इसमें भी बहुत से प्रकार के हैं अच्छी अच्छी परत्येक केटेगरी की हैं हम महँगे केटेगरी के हम महँगा आपको देंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा और साथ साथ किसान का भी फ़ायदा होगा हमारा भी फ़ायदा होगा हाँ हाँ हमारे यहाँ हाइब्रेड में भी मिलता है सब प्रकार के चाहे फल फूल को ले लें चाहे बीज के लें चाहे गन्ने का लें और चाहे गेहूँ का हो चाहे धान की वैराइटी हो सब प्रकार की हाइब्रेड में मिल जाएँगी यह एक बोरी में कम से कम आठ से उनतीस ग्रम मकाई के उड़द के भिंडी के करेले के ननुआ के तुरई के गेहूँ के धान के बाजरा के मक्का के हर प्रकार के बीज मिलते हैं जो चाहे सो हमारे यहाँ मिल होलसेल में मकाई आप लेंगे एक हज़ार रुपये तक के जी उड़द लेंगे पचहत्तर रुपये के जी अच्छा पूरी बोरी लेंगे पूरी बोरी लेंगे तो हाँ तीन सौ रुपये में मकाई की आप पचास किलो पर के जी मिल जाएगी पैंसठ और जैसे अब धान की बोरी लेना चाहें तो उसमें एक हज़ार ठीक एक पैंसठ वह चालीस किलो की मिलेगी और गेहूँ की लेना चाहें अरे आपको बहुत फ़ायदा होगा आपको और फ़ायदा होगा और उसमें महँगा बिका रहेगा तो महँगा फ़ायदा होगा आपका भी होगा हमारा भी होगा साथ साथ किसान ले जाएं किसान पैदावार करेगा तो उसका भी फ़ायदा होगा तो फ़ायदा होगा तो फिर आपके पास बार बार आएगा बिल्कुल फ़ायदा होगा एक बार ले जाएगा उसका फ़ायदा होगा तो बार बार दौड़ करके आपके पास आएगा और अन्य लोगों को ले करके आएगा